स्पोटस इक ऐसी ऐक्टिविटी ऐ कि जेह्दै कि साढ़ी साढ़ी बॉड्डी पर बड़ा बड्डा इफैक्ट अस जिसलै निक्के निक्के होंदे हे तां अस खेलदे हे कोई गुल्ली डंडा खेलदे हे बैट बॉल खेलदे हे कंचे खेलदे हे खो खो खेलदे हे कबडी खेलदे हे जेह्दै कन्नै केह् ऐ कि जेह्ड़ी साढ़ी ऐक्टिविटी होंदी ही साढ़ा जेह्ड़ा शरीर ऐ ओह् फिट्ट रोंह्दा हा ठीक ऐ असेंगी जादा कोई थकान मैह्सूस नेंई होंदी ही जदूं अस निक्के निक्के होेदें हे अज्ज दे टाईम च जेह्का एह् स्पोर्टस ऐ ना साढ़ा जेह्ड़ा स्पोर्टस ऐ एह् बेसिकली आस्ता आस्ता घटदा जा दा घटदा जा दा लोग साढ़े जेह्ड़े बच्चे न ञ्यानें न ओह् बेसिकली टी वी आह्ली बक्खी ते फोने आह्ली बक्खी ते सोशल मीडिया आह्ली बक्खी बड़ा अट्रैक्ट होआ दे न क्योंकि पैह्लैं टाईम दिक्खो कि केह् हा एह् टी वी बगैरा फोन शोन नेंई हे होंदे तां साढ़े बच्चे साढ़े जेह्ड़े ञ्यानें हे खेलदे हे ग्राउंड पर खेलना उनैं दौड़ना खेलना कब्डी खेलना होर बी बड़ियां सारियां गेमां होंदियां हां जेह्ड़ियां अस अपने ग्राउंड पर खेलदे हे फिर आस्ता आस्ता आस्ता एह् चीज़ जेह्का साढ़ा स्पोटस ऐ एह् मतलव साढ़ी लाईफ चा थोह्ड़ा थोह्ड़ा दूर होआ दा आने आह्ले आह्ले टाईम मिगी लगदा खत्म होई जाना जिस हिसाब कन्नै साढ़ा चाल चलन होई दा अज दे टाईम च किसे कोल इन्ना टाईम गै नी ऐ अगर कुसे कोल थोह्ड़ा बौह्त टाईम है ते ओह् अपना फोन कड्ढा दा कोई रीलां दिक्खा दा कोई टी बी दिक्खा दा मतलव सेपोर्टस ऐक्टिविटी आस्तै कुसै कोल टाईम नी ऐ बाकी एह्दे च साढ़ी जेह् ड़ी सरकार ऐ सरकार दा बी बड़ा बड्डा रोल ऐ साढ़ा बी बड़ा बड्डा रोल ऐ सरकार दा केह् रोल ऐ कि थोह्ड़ा जेह्का स्पोर्टस दा सिस्टम उसी थोह्ड़ा जेह्का बड़ावा देऐ बड़ी सारी ओह्दै च इस डिस्टिक लैवल पर बड़े सारे स्पोर्टस दे प्रोग्राम रक्खन थोह्ड़ा लोकें गी अवेयर करन कि भाई जेह्का साढ़ा स्पोर्टस ऐ साढ़ी जिन्दगी च केह् रोल रखदा ऐ अपना एह्दे कन्ने कन्ने में एह् आखना चाह्ना चाह्ना कि स्कूलैं बिच्च जेह्ड़ी इंस्टिटयूट टयूशन जेह्के साढ़े इत्थें स्पोर्स कंपलसरी कीता करी ओड़ना चाही दा जेह्दे कन्ने कि बच्चें दा दमाक बी थोह्ड़ा दमाक बी शार्प रवै थोह्ड़ी जेह्की दमाक दी ऐक्टिबिटी रवै उंदे शरीर दी ऐक्टिबिटी रवै जेह्दे कन्नै कि फिजिकली ते मैंटली फिट्ट रौह्न अस दिक्खा ने कि निक्के निक्के बच्चे अगर कुसै निक्के बच्चे गी तुसैं रुट्टी पाई देनी न तां उस बगार फोनै जां बगैर फोनै दै रुट्टी नी खानी की नी खानी कि के मतलव नोहाड़ा इक बाताबरन गै उऐ जेहा बनाई ओड़े दे असैं कि मतलव इक अड़िक्ट होई दे जेह्ड़े साढ़े बच्चे न ओह् मतलव इयां पोन दे शिकंजे च आई दे अड़िक्ट होई दे ओह्दे बगैर ते उनैं सुधिद बुध्द गै नी ऐ के समज गै नी ऐ दिक्खो पैह्ले दे बच्चे दा जेह्ड़ा पैह्ले जदू हास्से हे असैं अपनी आप गी दिक्खा ते जेह्ड़े हून साढ़े गै बच्चे न जेह्ड़े अस उनेंगी दिक्खने कि साढ़े ते उंदे च केह् अन्तर ऐ असें ते फोन दा उस टैम इन्ना कोई जानकारी नेंई ही कि के उस टैम फोन होंदे गै नेंई हे टी बी नेंई हे होंदे साढ़ाइयैं कम्म होंदा हा कि स्कूल जाना उत्थें कुश खेली ओड़ेआ घर आए इत्थें किश खेली ओड़आ ते जमान कन्नै जुड़े दे रौह्ना जेह्दे कन्नै केह् ऐ कि जेह्ड़ी साढ़े शरीर च असेंगी बमारियां लगदियां हां पैह्ले दे जमाने ते हून दे जमाने च दिक्खो जमीन आसमान दा फर्क ऐ फर्क केह् ऐ कि असैं ग्राउंड़ ते शड्डी ओड़ी दी ग्राउंड़ शोड़ी ओड़ी दी असैं अपनी खेलना शड्डी ओड़े दे असैं दिक्खो असैं खेलना शड्डी ओड़े दा ग्राउंड़ शुड़ी दित्ती दी असैं दिक्खो बमारियें दा घर पैह्लें पैह्लें दिक्खो सत्तर सत्तर साल सौ सौ बीह्बीह् साल लोग जींदे हे कियां जींदे हे कि उंदा खान पान रैह्न सैन हा जेह्का ते इक प्योर हा बिल्कुल प्योर मतलव जिस चीज़ दा साढ़ी बॉडी गी जरूरत होंदी ही ना ओह् चीज़ उस टाईम ही अज कल दिक्खो तुस अज कल साढ़ा खाना खाने दा ढंग बदली दा रौह्ने दा ढंग बदली दा मतलव अज कल बेसिकली अपने आस्तै अपने शरीर आस्तै कुसै कोल टाईम गै नी ऐ सारे अपनै अपनै कोई कम्मे गी लग्गे दा कोई पैसे कमा दा कोई किश करा दा कोई किश करा दा शरीर आस्तै अपनी बॉडी आस्तै टाईम गै नी ऐ गौरमैंट दा बी एह्दै च इक एह् होना चाही दा कि इयां ग्रांऽ दे लैवल पर विलेज़ लैवल पर कोई निक्क निक्के स्पोर्टस सैंटर खुल्लन जित्थें कि बच्चे इनें फोनें टीवियें गी शड्डियै आन उत्थें खेलन कोई बैट बॉल खेलै कोई गुल्ली डंडा खेलै कोई कबडी खेलै ताकि जेह्दे कन्नै केह् ऐ कि बच्चें गी फायदा होऐ साढ़े बच्चे स्पोर्टस बी ऐक्टिविटी कन्नै जुड़े दे रौह्न जेह्दे कन्ने केह् ऐ कि औने आह्ॅले टाईम फायदा लब्भन एह्दे कन्नै कन्नै केह् ऐ कि अज दिक्खो साढ़े गै साढ़े बच्चे देश विदेशें च जा दे खेलनै आस्तै स्पो्रटस ऐक्टिविटी खेलने आस्तै दिक्खो ओह् जुड़े दे बेसिकली स्टार्टिंग दा जुड़े दे घर तो बाह्रों जा दे खेलने गी बाकी इयां दिक्खो हैल्थी बी हैन हैल्दी रोह्ॅना बी चाही दा होना हैल्दी रौह्ना जरूरी बी ऐ पर हैल्दी रौह्ॅने दा बी इक तरीका ऐ एक सिस्टम ऐ किश जरूरी चीजां न जेह्कियां कि साढ़ी सेह्त गी फिट रखदियां न ओह् ऐ स्पोर्टस ऐक्टिविटी बौह्त जरूरी ऐ ते अस एह् चाह्नें आं कि गोरमैंट ते इसी बड़ावा देऐ गै देऐ कन्नै साढ़ै हून जेह्ड़े ग्रांऽ ते अज जेह्ड़ा सोशल मिडिया ऐ थोह्ड़ा इत्थें बी एह्दा प्रचार होना चाही दा ताकि फोन दै जरियै गै अगर बच्चे दिक्खा दे ते फोन दै जरियै गै उंदै तक एह् सनेहा पुज्जै कि भाई स्पोर्टस ऐक्टिविटी नां दी बी कोई इक चीज़ ऐ जेह्ॅदा कि थोहाॅड़ी जिन्दगी च जेह्ड़ा ऐ कि साढ़ी जिन्दगी च बड़ा बड्डा रोल ऐ जेह्का थोआड़ी सेह्त कन्नै जेह्का अपनी सेह्त कन्नै स्पोर्टस गी बनाईयै रक्खग स्पोर्टस कन्नै जुड़े दा रौह्ग ओह् फिजिक्ली फिट रौह्ग मैंटली फिट्ट रौह्ग एह्दै आस्तै थोह्ड़ा प्रचार होना चाही जा गौरमैंट दी तरफ दा बाकी जेह्ॅकी मां प्यो दे बच्चे न उनैं बी ध्यान रक्खना चाही दा अपनें बच्चें दा कि बच्चे केह् करा दे केह् नेंई करा दे